असांजे कटनीअ में अधिकतर सिंधी माण्हू रहंदा आहिनि इन करे असांजे कटनीअ में सभिनि खां सुठे सां सिंधी त्योहार त्योहार ई मल्हाईंदा आहियूं जीअं कि थधिड़ी थी वई तिरमूरी थी वई और चेटीचंडु चेटीचंडु सभिनि खां सुठे सां मल्हाईंदा आहियूं ॾाढी धूम धाम सां मल्हाईंदा आहियूं पर हुन जे अलावा जेके ॿिए त्योहार आहिनि जीअं होली गुरू नानक जयंती थी वई ॾियारी थी वई या राखी थी वई या अञा जेके ॿिए त्योहार आहिनि इहे बि ॾाढी धूम धाम सां मल्हाईंदा आहियूं